हलो ठीक है मैम मिल जाएगी कार आपको कौन सी कम्पनी की कार चाहिए आपका बजट क्या रहेगा आठ लाख में तो मैम आपको ओल्टो मिलेगी अल्टो एल एक्स आई वगैरह आई ट्वेंटी मेम सात लाख बीस हज़ार रुपए का आस पास पड़ेगा आपके

मेम इसमें आपको इंटीरियर डिज़ाइन में सारे सीट कवर सोफे वगैरह मिलेंगे ऑटोमैटिक गेट तो इसमें आएंगे नहीं इतने कम बजट में बट आपका इसमें एवरेज रह जाएगा लगभग उन्नीस से बीस एवरेज रह जाएगा डीजल में आपको यह मिल जाएगी पेट्रोल में लेनी है आपको डीजल में लेनी है दोनों में मेम अस्सी हजार का अंतर है

मैम डीजल की थोड़ी महंगी पड़ती है ना क्योंकि डीजल के भाव सस्ते रहते हैं तो डीजल की थोड़ी महंगी भी मिलती है इसमें आपको सादा टी वी वगैरह जो एल ई डी वगैरह कहीं और शोरूम वाले नहीं देते हैं बट हमारे शोरूम वाले देते हैं इसमें आपको दो साल का इंश्योरेंस भी फ्री में देंगे और तीन साल तक आपको सर्विस में मतलब एक साल तो आपको पाँच से छः सर्विस तो फ्री रहेगी उसके बाद में आपको फिफ्टी पर्सेंट सर्विस चार्ज लगेगा इसमें आपको लेबर चार्जेस भी फ्री रहेगा हमारे शोरूम से लेने का यह फायदा है आपको और इन भविष्य में अगर आप लेओगे तो आपको इन्ट्रेस्ट फ्री अगर यह कार जैसे आप लोन वगैरह करवाते हो तो भविष्य में आप जो भी कार लेओगे आपको इन्ट्रेस्ट फ्री रेट पे मिल जाएगी कार आपको उस कार पे इन्ट्रेस्ट नहीं देना पड़ेगा और भी आपको कहीं छोटा करीबन लाख से दो लाख रूपए का आपका जो यह शोरूम प्राइस है उसपे आपको नई कार मिल जाएगी अगली बार मैम आपको डाउन पेमेंट जैसे तीस से चालीस पर्सेंट डाउन पेमेंट देना पड़ेगा आपका पाँच लाख डाउन पेमेंट करेंगी या उस्से कम डाउन पेमेंट करेंगे तो किस्त आपका मैम बीस हज़ार से तीस हज़ार के बीच में आएगा जैसे अगर आप दो लाख रुपये डाउन पेमेंट करवाते हो ना मिनिमम दो लाख रुपए तो डाउन पेमेंट हो पाएगा तब आप उसके बाद में आपका बीस से तीस हज़ार के बीच में किस्त आएगी तो आपको कम्फर्टेबल रहेगा इसमें यल्लो लाइट है मैम कोई दिक्कत नहीं है मैम इतना से तो अपन रिफ्रेंस लगा के आपका करवा देंगे मेरे रिफ्रेंस से करवा दूँगा इतना से तो चल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं ए सी वगैरह की भी मैम अपने बताना है कि एक साल तक अपना सर्विस फ्री है आपको ए सी वगैरह में भी कोई दिक्कत आएगी एक साल तक तो उसका फ्री ओफ कॉस्ट रिनोवेशन होगा बिल्कुल आपको एक रूपए नहीं देना पड़ेगा अगर एक साल के अंदर आपकी ए सी में कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा कम्पनी उसको सही करके देगा ठीक है आप आओ ऑफिस में आके विजिट करिए एक बार